एखनके जुगमे तकनीकी रूपसे राखू आब एहन एहन व्याकरण जे कोनो शब्द अहाँ कहि देबै जे ओ समझसे बाहर भए जएतै किएकि पढ़ाइ लिखाइके ओ अस्तर नहि रहलैए आओर टेक्निकली जे आदमी अङ्गूठो छाप यऽ अनपढ़ यऽ ओहो अपन मोबाइल चलबैत चलबैत सीखि गेलैए हँ हिन्दी इन्गलिश लैँग्वेज ओ मैथिली कम बुझैत हिन्दी इन्गलिशमे कोनो तरह अपन लिखि लैए ओ समझि जाइए ओकर बाद जे छै ओकरा ओ ओ सिस्टम इस्तेमाल कै के अपन मोबाइल उबाइलमे देखि लैए चाहे कोनो भी रचना करू तऽ ओहिमे टेक्निकली करू रचनात्मक करू आओर कोनो एहन व्याकरणनुमा कम जोड़िते हुए ओकरा रचनात्मक करू आओर ओकरा बनाबू जाहिसे कोइ भी आसानीसे लेखनके पढ़ि सकै समझि सकै